हेलो हा तव्हां ॿुधायो अच्छा अच्छा त केतिरो कलाक जो कमु आहे हेलो अच्छा शाम ताईं

हूं हूं अच्छा त मतिलब ॾह कलाक त थी वेंदा न हूं हूं अच्छा अच्छा त हीअ हिक दिन जे लाइ आहे की मतिलब केतिरा दिन दिन जे लाइ तव्हां हीअ ढूंढो था त अच्छा छह महीने जे लाइ त ॾिसो हूअं त मां वीह वजार मतिलब वीह हज़ार वठदी आहियां लेकिन तव्हांजो टाइम थोड़ो वधीक आहे तव्हां छह महीने जे लाइ चओ था त मां फ़िर पंद्रो पंद्रह करे सघूं था तव्हांजे लाइ हा हा मुंहिंजो त ॾह साल जो एक्सपीरियंस आहे मतिलब मां त तव्हांखे रिव्यू बि दिखाए सघंदी आहियां मां सुठा सुठा घर में बि कम कयो आहे और कंहिंखे बि कोई बि प्रोब्लम न थी आहे अच्छा हा अच्छा छहे लॻे ठीकु आहे हूं अच्छा तो अच्छा त तव्हांजो ॿार मतिलब ठीकु आहे न मतिलब डिसेबल त कोन्ह आहे न अच्छा अच्छा ठीकु आहे और केतिरो वधो आहे तव्हांजो ॿार पंज पंज साल अच्छा अच्छा त ॾिसो ॿार त अञा नंढिड़ो आहे तव्हांजो इलाही हा त थोरी मतिलब वधीक फ़िर फ़ीस छो त वर्क मुंहिंजो इलाही वधीक थी वेंदो न तो इन लाइ जो फ़ीस हा त ॾिसो हा हा हा न त ॾिसो त तव्हांजो ॿार बि त केतिरो नंढो आहे पोइ पूरे टाइम स्कूल सां जॾहिं ईंदो त मूंखे न संभालिणो पवंदो घर जो कम बि मूंखे ई करिणो पवंदो त वधीक त लॻंदो न मां त पंज हज़ार त वधीक खणदमि ई खणदमि छो त इलाही नंढो आहे तव्हांजो ॿार त हा त अच्छा ठीकु आहे त तहां फ़िर एतिरो चओ था की मूंखे भई ॿ हज़ार और घटि न आहे छा दादी अगरि छा ॿुधायां मां अच्छा और तव्हांजो घर आहे काॾे रानी किले में अच्छा त मां त मां त दुबग्गा सां ईंदमि मूंखे त इलाही परे थी वेंदो हा तव्हांजी टेंशन मूंखे आहे अचनि वञण में बि टाइम त खपंदो न मूंखे हिक कलाकु त पुॼण में ई लॻी वेंदो फ़िर हिक कलाक मां घर ईंदमि त मुंहिंजे लाइ त भई तव्हांजो त छहे तव्हां चओ था छहे लॻे निकिरी वञा लेकिन घर त पुॼदे टाइम मूंखे त सत वॼी वेंदा न त मूंखे बि त ॿ कलाक एक्स्ट्रा मूंखे मुंहिंजो लॻंदो त इन लाइ त मां चवां थी की एतिरो कम में न थी पाईंदो हा ठीकु आहे ठीकु आहे